हमसब जखन बच्चा छलियै तऽ बच्चेसँ दौड़नाइ सिख रहलियै आ जखन इसकुलमे एडमिशन भेल तऽ हमसभ इसकुलोमे खूब दौड़ै छलियै आ इसकुलमे टीचर सब दौड़बै छलखिन फील्डमे राउंड मरबै छलखिन चारू साइड एक एक घंटा दू दू घंटा सब बच्चा दौड़ै छलै आओर दौड़ैत दौड़ैत हमसब खूब दौड़ऽ लगलहुॅं तऽ पुरस्कार भेटै छल इसकुलोसँ तब हमसब दूर दूर तक इसकुलमे जाइ छलहुॅं दौड़यके लेल दरभंगा जाय छलौं मधुबनी जाय छलौं मेडल जीतय छलौं प्रथमा स्थान अबै छल त और ओयसँ दौड़नाइ खूब मोन लगै छलै आओर दौड़ैत दौड़ैत हमसब अहाँके शरीर ओहिसँ स्वस्थ रहै छल ताहि दुआरे हमरा सबके दौड़मे खूब मोन लगैया आओर अखनो हमसब चाहै छी जे खूब दौड़ी जाहिसँ की शरीर स्वस्थ रहय आओर दौड़नाइ मनुष्यके लेल सबसे पैघ जरूरी छै अय दुआरे की दौड़नाय सं स्वास्थ के लेल सबसे पैघ लाभ छै